हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स सेक्टर विकलांग लोगों की अलग अलग प्रकार से सहायताएँ करता है जैसे स्पोर्ट्स सेक्टर विकलांग लोगों के लिए बैठ कर खेले जाने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना उन्हे उस में व्हीलचेयर प्रदान करता एवं विकलांग लोगों की हाथ से चलाने वाली साइकिल देना ऐसी कई साहारे सारी चीज़ें दे कर के विकलांग लोगों की सहायताएँ करता है एवं समय समय पर विकलांग लोगों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों का आयोजन कराना जिस से कि उन सभी विकलांग लोगों की मनोस्थिति अच्छी हो उन्हें किसी भी प्रकार का कभी भी दुख ना हो उन्हें ऐसा ना लगे कि वो विकलांग हैं तो उनका समाज में कम मान एवं सम्मान है एवं उन्हें किसी भी प्रकार के खेल खेलने का अधिकार नहीं है ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए हमारा स्पॉट्स सेक्टर विकलांग लोगों के लिए भी अलग अलग समय में खेल की प्रतियोगिताओं एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिस से कि उन्हें समाज में पूर्ण रूप से अधिकार एवं सम्मान मिल पाए